मिट्टी घरै दे लाने आह्ले लानी होर ते पैह्ले मिट्टी पुट्टो फिर उसी टौह्बो घरा गी लेआओ फिर उसी बनाओ पानी कन्नै कन्नै ओह्दे च पौह् पाना पैरें कन्नै दबानी ते पानी पाइयै पौह् पाइयै पैरें कन्नै दबानी शैल करियै शैल करियै मिक्स करियै शैल करियै बनानी बनूनी ते फिर कंधै गी लानी शैल बराबर करियै हत्थें कन्नै ते बड़े बड़े दिन फिर लाने दी जरूरत नी पौंदी